लॉकडाउन में मैंने अपने घर पर बहुत सी चीज़ें बनाई है लोग अपने घर परिवार को खिलाई है तथा नये नये खाने बनाए है सब को बहुत पसंद आए इतने टैस्टी टैस्टी खाने बनाए कि मेरा भाई उंगली चाटते रह गया और पूरा भगोना चाट गया और उसे इतना पसंद आया कि मैंने मिर्ची वड़ा बनाया था उस में थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया फिर भी मेरा भाई उसको पूरा खा लिया और उसके अंदर की मिर्ची उसके छिलके भी को खा गया और उसको इतना पसंद आया कि वो अपनी उंगलियों को चाटने लगा और बहुत अच्छा टेस्टी खाना बनाया मैंने कुकिंग टीचर बन गई मैं इतना अच्छा लॉकडाउन में खाना बनाना सीख ली